ہلو کیا رائل بیکری سے بات کر رہے ہیں آپ ایکچولی مجھے ایک کیک آڈر کرنا تھا میں نے جسٹ ابھی گوگا گوگل پر سرچ کیا تھا آپ کی بیکری کا اچھے خاصے ریویوز تھے تو آپ کے پاس کون کون سے فلیورس اویلیبل ہیں چاکلیٹ بلیک فورسٹ تو آپ کیا چارج کرتے ہیں پر کے جی کا سارے ہی فلیورس ہے یا الگ الگ ویرئیشنس کے لیے الگ الگ پرائز ہے سب کا الگ الگ مجھے بلیک فوریسٹ چاہیے تھا اور اس پہ کسٹمائزیشن آپ کرتے ہیں اگر ہم کچھ لکھوانا چاہیں گے اس کے اوپر تو تو آپ گھر پر ڈلیوری کروا سکتے ہیں کل تک کل رات کو بارہ بجے تک کل رات بارہ بجے ہمیں چاہیے تھا کیک بلیک فورسٹ ٹو کے جی کا تو آپ کی شاپ تو یہیں پر ہی ہے میں نے سرچ کیا ابھی دریا گنج میں ہی ہے آپ کی شاپ تو ہمارا گھر نیئر بائی ہی ہے تو آپ رات کے بارہ بجے ہمیں بھیج سکتے ہیں گھر پر اس کے آپ کوئی ایکسٹرا چارج لوگے یا اسی میں انکلوڈیڈ ہے فائیو ہنڈریڈ میں ٹو کلو میٹر تک فری ڈلیوری ہے اچھا تو پھر آپ ہم میں آپ کو واٹس ایپ پہ ساری ڈیٹیل سینڈ کر دیتی ہوں اس سے آپ کو کیا لکھنا ہے اور آپ ہمیں کل ڈلیوری رات کے بارہ بجے میں سے پہلے پہلے کروا دیجیے گا ٹھیک ہے اور آپ کی پیمنٹ کیا کیش آن ڈلیوری کرنی ہے یا آن لائن پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو میں آپ کو کل کال کروں گی ریمائنڈ کروا دوں گی آپ کو تاکہ آپ رات کو بارہ بجے سے پہلے پہلے بھیجیں اوکے تھینک تھینک